کوئی بھی جب کسی بھی سیاسی نظام میں جب اس کی فیصلہ سازی کے عمل میں شہریوں کی بہت زیادہ نمائندگی اور شرکت ہوتی ہے وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی نتیجے کو ایککسیپٹ کرتے ہیں خوشی سے ایککسیپٹ کرتے ہیں چاہے انہوں نے کسی پارٹی کو کسی سیاسی نمائندے کو پسند کیا ہو یا نہیں کیا ہو اگر کوئی جیت کر آتا ہے کوئی اس علاقے کا میں چنا جاتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرنا اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو ساتھ پھر مل کر آگے بڑھنا جتنا بھی وہ لیڈر وہ سیاست داں موجود ہے اس سیٹ پہ تو اس کو ایکسیپٹ کرنا اس سے مل کر رہنا اور سارے کام سے کروانا ایسا نہیں کہ اگر وہ آپ نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہےیا اس کو نہیں چننا چاہتے تھے آپ کسی اور پارٹی کو چننا چاہتے تھے تو اگر وہ دوسرا کوئی آ گیا تو آپ کو اس سے بالکل رنجشی پال لیں آپ اور اس سے بات نہ کریں اور یہ زعم میں رہیں تو یہ بہت زیادہ شہریوں پر شہریوں کی نمائندگی اور ان کی شرکت ہی اس چیز کو یقینی بناتی ہے اور جتنے بھی انتخابات ہوتے ہیں عوامی جو مشاورت ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لوگ اس چیز کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں